धार्मिक पोथीके हमरा ओहिठाम अभाव नहि अछि लेकिन ओहि पोथीमे हम बहुत श्लोकके पढ़लहुॅं आओर ओहि पढ़ला सॅं हमरा इएह भान भेल जे गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्ये शास्त्र विश्तरै माने गीताके अध्ययन करु अन्यान्य शास्त्र नहियो यदि अहाँ पढ़ै छी तऽ कोनो हानी नहि मात्र गीता केर अध्ययन कयला सॅं अहाँके सम्पूर्ण पोथी पढलाक फल भेटत